हमारे यहाँ बनारस का स्थानीय उद्योग साड़ी की बुनाई है साड़ी की बुनाई जो है वो सौ से दो सौ साल पहले से चलती आ रही है और यह बहुत ही प्रचलित उद्योग है हमारे बनारस का यहाँ पर जो लोग होते हैं ज़्यादातर साड़ी की बुनाइयाँ ही करते हैं और उनकी बनाई हुई साड़ी सिल्क साड़ी विश्वभर में प्रचलित होती है और इसका प्रचलन अब इधर पचास सालों से बहुत ही ज़्यादा हो गया है जिसकी वजह से स्थानीय लोग अधिकतर साड़ी की बुनाई ही करते हैं जिससे उनका जो स्थानीय उद्योग है वह साड़ी की बुनाई हो गई है और जिससे उनकी अर्थव्यवस्था भी चलती है आर्थिक स्थिति जो है वो साड़ी से ही आती है उनकी आर्थिक इनकम जो होती है वो सारी साड़ी के बुनाई से ही आती है और हमारे यहाँ बनारस में बहुत सारे घाट हैं जैसे अस्सी घाट दशाश्वमेध घाट घाट और ये सब बहुत ही प्रचलन में है यहाँ पर घूमने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं इवेन फ़ॉरेन से भी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते है विदो विदेश के लोग भी यहाँ पर रूचि रखते हैं और हमारे यहाँ की विश्व प्रसिद्ध मंदिर जो कि सड़सठ डिग्री पर झुकी हुई हैं उसे देखने के लिए भी लोग दूर दूर से आते हैं और रामनगर का क़िला जो कि बनारस में ही है एक दम गंगा घाट के सीधे उस तरफ़ वहाँ पर भी लोग दूर दूर से आते है वहाँ पर भी आज कल का कल्चर फॉलो किया जाता है और वहाँ पर राजवंश अभी भी चलता है वहाँ पर रामलीला मनाई जाती है वहाँ के राजा अभी तक हैं और वहाँ का जो क़िला है वहाँ पर राजा अभी तक रहते हैं